ہمارے علاقے میں سب آدمی سب آتے ہیں گھومنے کے لیے ہمارے علاقہ میں جو پارک وورک ہو جاتے ہیں تو تب لوگ آتے ہیں گھومنے کے لیے مال وول جو کھل جاتے ہیں تو لوگ گھومنے کے لیے آتے ہیں اچھا تعریف کرتے ہیں بہار میں اچھا مال ہے جا چلیں گھومنے کے لیے بہار میں ہم لوگ کو علاقے میں جو ہے کوسی ندی ہے اگر اس اس کے آگے جو بن جاتا ہے پارک اورک تو ہم لوگ اچھا سے جاتے ہیں گھومنے اور لوگ بھی باہر سے آتے دیکھنے کے لیے جو یہاں بہار میں صحیح سے پارک ارک بنا ہوا ہے مال آر کھل گیا ہے تو جائیں گے دیکھنے گھومنے تو ہمارے علاقہ میں جو ہے نا سب چیز کا سویدھا صحیح ہے ہم لوگ صحیح سے رہتے ہیں ہمارے علاقہ جو ہے صحیح ڈھنگ سے چل رہا ہے کیوںکہ ہم لوگ صحیح سے رہتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں گھومتے ہیں ہمارے علاقہ میں جو ہے صحیح سے آدمی گھومتے ہیں پھرتے ہیں تو تھوڑا صحیح سے پارک وورک بن جاتا ہے تو ہم لوگ صحیح سے رہتے گھومتے پھرتے مول آر جو ہو جاتا ہے تو صحیح سے رہتے ہیں گھومنے کے لیے جاتے ہیں باہر اوہر سے لوگ بھی آتے ہیں جائیں گھومنے کے لیے بہار کیسا ہے دیکھتے ہیں